स्कूल जो समारोह स्कूल जे समारोह जी त छा ॻाल्हि कजे असांजो स्कूल भोपाल बैरागढ़ में अनंद राम टी शाहनी स्कूल हिकु पाण में अनोखो ई स्कूल हुओ उन स्कूल जो जेको समारोह हूंदो हुओ या जेको सालानो जलिसो हूंदो हुओ उन जी ॻाल्हि सां ई मां प्रभावित थी करे पंहिंजे शहर अजमेर में सिंधी लेडीज़ क्लब ठाहियो ऐं जीअं उहो जलिसो असां कंदा हुआसीं तींअ ई मां हर सालु अजमेर में सिंधी लेडीज़ क्लब जो जलिसो कंदी आहियां ऐं मूंखे उहो पंहिंजे स्कूल जो जलिसो कॾहिं कोन भुलिजंदो आहे जंहिंमें असां ॿारनि खे महीनो प्रैक्टिस कराईंदा हुआ सभु टीचर पाण सभु मास्तर लॻंदा हुआ ऐं असां जॾहिं उहो प्रोग्राम कंदा हुआसीं त टे ॾींहं स्कूल में प्रोग्राम हलंदो हुओ उन जूं पासूं हूंदियूं हुयूं पासुनि ते माउ पीउ ॾिसणु ईंदा हुआ हिकु ॾींहुं स्कूल जे ॿारनि खे ॾेखारींदा हुआ हिकु ॾींहुं माउ पीउ खे ॾेखारींदा हुआ हिकु ॾींहुं ॿियनि स्कूलनि खे ॾेखारींदा हुआ मां पंहिंजे स्कूल जो इहो सालानो जलिसो कॾहिं न भुलजी सघंदमि